لاک ڈاؤن میں بچے سب کا پڑھائی بند ہو گیا پیسہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھے جاتے تھے وہاں نکالنے کے لیے تو پیسہ نکالنے میں کتنا آدمی لائن لگ کے ختم ہو جاتا تھا مر جاتا تھا پیسہ نہیں نکلتا تھا لائن آدمی کا لگا رہتا تھا سارا دن لائن میں رہے اور پڑھائی بچے سب کا بند ہو جائے بہت مشکل سے گھر میں بچہ سب پڑھتا تھا اور ابھی بہت پریشانی تھا ایسا لاک ڈاؤن تھا اس زمانے میں کبھی نہیں ہوا تھا جیسا اب ہوا ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ کرنے والے کون ہے اس اس کو یہاں سے ہٹا دیا جاتا تو اچھا ہوتا جو کرنے ہیں کرتے ہیں ایسا کبھی کو راہ چلانے والا لوگ صحیح سے چلاتا ہے ابھی ایسا ایسا بات ہے کہ لوگ پریشان رہتا ہے ہر چیز سے بچہ بوڑھا جوان سب پریشان ہے ابھی کے ٹائم میں ہر چیز کا کمی ہے ہر چیز کی مہنگائی ہے دیس کے اندر میں کوئی چیز کا مطلب ٹھکانا نہیں ہے کسی چیز کا کسی کو نہ کسی کو نوکری صحیح سے ہے نہ پڑھائی صحیح سے مل رہا ہے نہ کسی کا درمہا نوکری والے کو مل رہا ہے مزدور کو مزدوری نہ مل رہا ہے مزدور کھٹ رہا پریشان ہو رہے ہیں سب ابھی ایسا ایسے ہی چل رہا ہے اب کب تک چلے گا اوپر والا بہتر جانے